लोलो कुपर कोकी दाल पातू फ़ुलको दाल पकवान बिह सिंगरियूं साई भाॼी पुलाव सयूं पटाटा बिह भसीड़ मटर पनीर भुॻा चांवर भुॻी भाॼी तुरियूं फ़ूल पताशा जी भाॼी स्वांजरे जा गुल स्वांजरे जो राइतो कढ़ी चांवर मेथी पटाटा